हेलौ औ औ

औ औ औ औ अ दे दे ओमबालाय आं एसे खोनथाहरनोसै खोनासंदो थारमानि जिगाब नांगोन माइ जिगाब जेनबा गामि फोरनिफ्राय लाबोदो आमफाय लाबोनानै जेनबा इसे सोमदो सोमनानै सोमनानै दोननानै जेनबा सोमनानै माबानानै आरो बिखौ फोरानदो आरो दानफ्लेनानै फोरानदो फोराननानै दोननानै आमफाय दाना फोराननानै बियो एसे रानफुनला जायोबा जेनबा बारा गोरान स्राव स्राव गोरानबो जानो नांङा दे बांद्राय गोरानद्राय बाबो जेनबा बे जिगाबा एसे सेवनायबादि जानांगोन नालाय बांद्राय गोरान द्राय खालामद्रायबाबो बियो गाज्रि जागोन आरो ओंखायनो जेनबा एसे रानफुनलायावनो बिखौ जेनबा मोनसे फ्लासटिक खना फ्लासटिक थाखायो आमफ्राय बे फ्लासटिकखौ जेन'बा लाबोनानै बे फ्लासटिकआव सोदो आरो आमफाय सोनानै जेनबा बे जिगाबखौ थाखो थाखो थाखो खालामदो आमफाय नों बे मैखुन मसरुमखौ जेनबा बेगर मोनखायो बिखौ जेनबा बे बेगदखौ लाबोनानै आमफाय बाहायनो जेनबा थाखो थाखो सिरि सिरि सोदो आरो रानदो जेनबा पाग पाग इसे इसे माबानानै खोबदोलाय सोदोलाय नारसोबावदो आरो बाव नारसोबावनानै जेनबा नारसोनानै आरो आर बिनि सायाव बिदिनो सोबावदो बिदिनो सोनानै जेनबा सोयै सोयै मोनथाम मोनब्रैसो थाखो गोजौ खालामनो हायो आरो आमफाय दाना बिखौ सोखांजोबनानै प्लासटिकआव जेनबा फ्लासटिकआव जेनबा सोखांजोबबाय आरो खालामनानै नारसोनानै आमफाय दाना बिखौ बानायखांनानै खाथेदो मोजांनो आमफाय खाथेजोबनानै बिखौ मोजां मोखांखौ खाथेथारनांगोन आरो आमफाय खाथेनानै मोनसे न नांगोन बायह्रा जानला मानला दोनलायबाय जाया आरो मिथिबाय आमफाय मोनसे न रुमबायदि न सिंआवहाय खानानै दोनदो आरो मिथिबाय दिन्दां दिन्दां दिन्दां जेनबा दोनदो अब्लानो बियो जेनबा बिदि दोनब्लानो जेबो अखा सियै जेबो माबा जायै एसे गरम माबा जानाय जायगायाव दोनबाय आमफाय बिजोंनो जेनबा बियो ओंखारगोन आरो बिदिनो लायो र बिसिबां दिनफोरखौबो सम फोरखौबो गोसोआव थालाय लांला नागिरलाय लांला बेजोंनो जागोन आरो मिथिबाय

औ औ दे ओमबालाय दे बिदि खालामनो हायो आमफाय हागोन आरो हाथाराबा जेनबा आंखौ लेंहरनानै माबानो हागोन आं फोरोंथारनो हागोन आरो कलजों औ दे दे टेंकिउ दे औ औ अके दे